آج ہندوستان کو جن بڑے ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے ان میں فضائل آلودگی پانی کی قلت زمینی کٹائی جنگلات کی تباہی اور موسماتی تبدیلیاں شامل ہے فضائی آلودگی خاص طور پر شہیدوں میں بڑھ شہروں میں بڑھ لہی ہے جس کا تعلق گاڑیوں کے دھوئیں صنعتوں کی آلودگی کوڑا جلانے سے ہے پانی کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ زمینی پانی کی سطح مسلسل کر رہی ہے اور صاف پانی کے ذخائر آلودگی آلودہ ہو رہی ہے جنگلات کی کٹائی اور زمین کی بے تحاشا تعمیرات بھی ماحولیاتی توازن کو بگاڑ رہی ہے پچھلے چند سالوں میں قدرتی مناظر میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ کم ہو رہا ہے جنگل سکڑ رہی ہے اور پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہوا محسوس ہو رہا ہے اس سے علاقہ کے قدرتی خوبصورتی حیاتیاتی تنوع اور مقامی آبادی کی زندگی پر گہرا اثر پڑا ہے موسمی حالات میں بھی تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے گرمیوں کا دورانیہ لمبا ہوتا جا رہا ہے جس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے بارشوں کی پیٹررن بھی غیر یقینی ہو چکی ہے کبھی بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے اور کبھی انتہائی خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سردیاں بھی پہلے کی نسبت مختصر ہو رہی ہیں ان موسمی تبدیلیوں نے نہ صرف لوگوں کے طرز زندگی بلکہ فصلوں اور کسانوں کی روزی روٹی پر بھی براہ راست اثر ڈالا ہے